नमस्ते मैम बताइए जी मैम हमारी इस्टेशनरी की एक दुक़ान है बताइए मैम क्या आपको चाहिए मैम हमारे यहाँ कैँची से लेकर पूरा तक पूरा ज़ीरो से लेकर पूरा तक हमारे यहाँ हर चीज़ की हरेक चीज़ मिल सक मिल जाएगी आपको मैम कितने क्लास की चाहिए थी अच्छा नहीं मिल जाएगी जी जी जी तो मैम जी जी हाँ कटर फटर आपको जो भी ज्यॉमेट्री बॉक्स वग़ैरह जो भी रहता है यह सब कभी ज़रूरत भी रहेगी यह भी सब हमारे यहाँ मिल जाएगा और मैम

जी हम रखते हैं इस्टेशनरी भी हमारी यह सब भी रखते हैं भी मिल जाएगा वह भी मिल जाएगा और जो बच्चों को खेलने वाला एक बॉक्स आता है वह भी सब हम रखते हैं गेम वाला जो बॉक्स है ज्यॉमेट्री बॉक्स भी मिल जाएगा जी मैम आकर देखेंगी तो मैं जो उसी के हिसाब से दाम बताऊँगा मैम ऐसे फ़ोन पर एक चीज़ किस चीज़ का कैसे दाम बताऊँ मैम तो बता दे रहा हूँ दाम एक चीज़ बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं मैम अपन ज्यॉमेट्री बॉक्स तीन प्रकार के हैं एक छोटा बॉक्स है एक उससे बड़ा बॉक्स है एक उससे भी बड़ा बॉक्स तो मैम हमारा रेन्ज एक बॉक्स हमारा है सिक्स्टी रुपीस का और एक बॉक्स है हमारा मैम वन सेवेन्टी रुपीस का और मैम तीसरा बॉक्स जो मेरे पास है वह दो सौ दस रुपये का है और बड़ा बॉक्स है मैम मैम हरेक चीज़ उसमें बड़ी बड़ी रहती है तो ऐसे ही मैम तीनों समझ लीजिए कि छोटी बड़ी के हिसाब से ऐसे मैम सब रहता दुक़ान हमारी पड़ जाएगी आप हैं आप कहाँ से बोल रही हैं तो बताइए तो हम बताएँ तो मैम हमारी दुक़ान इलाहाबाद में पड़ेगी मैम इलाहाबाद शॉप में हमारी दुक़ान पड़ेगी हाँ हाँ बताया तो आपको वह सब मिल जाएगी वह सब मिल जाएगी जी जी जी पेन पेन वग़ैरह और जो वह सब और सब अलग अलग तरीके की पेन भी मिल जाएगी रिफ़िल वग़ैरह भी मैम मिल जाएगी जो भी कलर की चाहिए रहेगी और वह होता है जो टाइप की पेन होती है वह सब भी हमारे यहाँ मिल जाएगी मैम पेन वेन भी सब मिल जाएगी पेन उसकी कोई नहीं दिक्कत है मैम और वह जो फ़ाइल वग़ैरह आती है मैम वह प्रोजेक्ट वाली बच्चों की वह सब भी ज़रूरत रहेगी तो मैम वह भी मिल जाएगी हमारे पास